हेलो हेलो हँ प्रणाम सर

हमर हमर बच्चाके यूनिट टेस्टमे देखै छिए बहुत कम नम्बर आएल अछि अहाँसब पढ़बै नहि छिए तऽ हमरा बच्चाके एतेक कम नम्बर केना अएलै हँ घरपर तऽ हम अपने धिआन दै छी बच्चाके पढ़ाइ लिखाइपर बच्चाके हम अपनेसँ देखे छी सबकिछु पढ़ाबै छी अपनोसँ हमरा तऽ मोनमे ई होइए जे बच्चा इसकुलेमे नहि नीकसँ पढ़ैए अहाँसब धिआन नहि दै छिए बच्चाके पढ़ाइपर

ओ बाकी तऽ पढ़ैके टाइममे तऽ हमे पढ़बै छी आब रास्ताके तऽ गपपर कनिटा जे छै से हमहूँ धिआन देबै अहूँसब कनिटा धिआन देबै जे बच्चासब खाली टाइममे कने कने बच्चासब बाहरो निकलै अछि कि अच्छासँ सब तऽ ठीके अछि लेकिन बच्चा कनिटा आइ काल्हि पहिनेसँ बिगड़लो अछि तऽ हमरा मोनमे होइये एहन जेकि इसकुलके विधि बेबस्थामे कोनो अथी कमी आबि गेल अछि कि हमे तऽ अपना जानिके सब नीकेसँ धिआन दै छिए अच्छासँ अहाँके हँ से अहाँके एहि बातपर हमहुँ धिआन देबै हेतै तऽ हमहूँ एगो अलगसँ कोनो आओर मास्टर एक्स्ट्रा लगेबै ओकर होमवर्क आओर देखैलए अहूँ कनिटा हँ अहूँ किछु विशेष जे कऽ सकै छिए से कनिटा देखू धिआन दिऔ बच्चापर अच्छा अच्छा अच्छा राखू तब